में इक बारी पेंटिंग बनाई ही इक कलरें कन्नै ते इक मतलब न्हेरनी रात बिच मून ते ते बिच मोटर सैकल चलदा आ रदा हा ते अग्गें दस्से दा हा द्रिश्श दस्से दा हा कि मोटर सैकल अग्गें मतलब इ'यां बंदे ई बैह्म होई जंदा परछाई परछूई ऐ निं ही धुआं उड्डा दा हा ते बंदे गी बैह्म होई जंदा एह् पेंटिंग में दिक्खी बनाई ते में सुट्टी ओड़ी सुट्टी ओड़ी ते ते काफी टाइम बाद में इक बारी पेंटिंग कड्ढियै हून जेह् म्हीने दो म्हीने पैह्लें पेंटिंग कड्ढी ते में दिक्खेआ कि एह्दा मतलब ते ऐ ऐ ते इस पेंटिंग दा बड़ा खतरनाक मतलब निकलदा ऐ पेंटिंग ऐ बी शैल ऐ ठीक ऐ ते ओह् पेंटिंग मिगी लग्गी ही कोई सिग्नीफिकेंट इ्म्पोर्टेंट पेंटिंग ही ओह् ओहदा मतलब मिगी पैह्लें नेईं हा समझ च आया जेल्लै बाद बिच में दिक्खी ते बाद बिच मिगी पेंटिंग शैल लग्गी ऐं ते फिर फिर मिगी पता लग्गेआ कि एह् पेंटिंग थोह्ड़ी कमाऊ ऐ थोह्ड़ा पैसें पूसैं आह्ली ऐही ते ओह् पेंटिंग मिगी जोल्लै में बनाई ते उस टाइम मिगी पता नेईं लग्गेआ क्योंकि उस टैम में थोह्ड़ा अठमीं पढ़दा हा ते उस पेंटिंग दे बारे च मिगी कक्ख पता निं ही ते हून जेल्लै में काफी टैम पैह्लें कड्ढी ते फिर में दिक्खेआ हां बच्चे होंदे नि'क्के होंदे अठमीं पढ़दे नौमीं सतमीं पढ़दे मी कि'न्नी कमाल दी चीज बनाई बैठे दा हा मन्नी सकदे हो तुस इस चीज गी सतमीं पढ़दा बच्चा के कुछ बी दमाक च इ'यां बेह्ला बैठा दा इ'यां बनाई ओड़ेआ ते अज्ज में कड्ढियै थोह्डे़ टैम पैह्लें ते ओह् दिक्खेआ मतलब कि ओह्दे बिच दस्से दा हा पेंटिंग च में आपूं दस्से दा हा बच्चे सतमीं पढ़दा बच्चा केह् दस्सी सकदा बचेरा मी हून पता लग्गेआ एह्दा मतलब हा कि अज्जकल लोक जेह्डे़ जंदे न रस्ते च ते इ'यां धुआं धुआं कोई बी इ'यां फालतू बैह्म होई जंदे लोकें ई लोक डरी जंदे पर ओह् बैह्म होंदा लोकें गी दर्शाये दा इस चीजा ई कि अग्गों धुआं निकलदा होंदा धुआं केह्दा होंदा शैड उप्पर अग्ग लगी दी होंदी थोह्ड़ी नॉर्मल अग्ग मतलब कि धुआं निकला दा होंदा कुसै ने ठंडे दे दिन धूड़ पेदी थोह्ड़ा धुआं निकला दा होंदा ठीक ऐ ते साड्डा इक दरख्त चिट्टा जेहा पता नेईं कपड़ा हा ब'न्ने दा पता निं केह् हा ते बंदा दिक्खियै ते इ'यां रहान इ'यां फेस बी शॉक्ड बनाई ओड़े दे उं'दे ते बंदा हैंडल छड्डी ओड़े दे बंदे ने ओह् दस्से दी ही ओह्दे बिच इ'यै मी ते बाद बिच पता लग्गेआ कि एह् पेंटिंग वाकई यार पेंटिंग ऐही इ'यां होंदा ठीक ऐ बंदे गी जिस टाइम बंदे कोल बंदे आखने दा मतलब ऐ हा कि बच्चा जेह्ड़ा बंदा कुछ बी चीज बनांदा कदें सुट्टनी निं चाहिदी ठीक ऐ हून मिगी हून जेल्लै पेंटिंग कड्ढी ही ते हून में दिक्खा दा पर ओह् साफ ऐनी ही थोह्ड़ा मतलब समझ आई गेआ साफ ऐनी ही बस इ'यै ओह् ही बाकी सब ठीक हा साफ होंदी गै पेंटिंग कैंट लग्गनी ही ते मिगी ओह् पैसे बी कमाई सकदा हा पेंटिंग ऐ गै बड़ी शैल ही ते में सुट्टी ओड़ी ते हून पछताना होना कि एह् केह्ली कीता पर ओह् सब तू तगड़ी मेरी जिंदगी दी सब तू तगड़ी पेंटिंग ही ओह् ऐं ओह मिगी टाइम चेता आंदा में सतमीं च बेह्ला बैठे दा हा ठंडे दे दिन ही कम्बला च ही ते कॉपी ते पेन फड़ी दी ही पढ़ा दा हा पढ़न च दिल ऐ नेईं लग्गेआ फटाफट पेंटिंग आह्ली बुक फड़ी पेज़ कड्ढेआ ओह्दा ते पेंसिल कन्नै लग्गी पेआ बनान स्कैच पेन लग्गी पेआ यूज़ करन ते डाले डूले बनाइयै न्हेरा जेहा करियै ते पता नेईं केह् केह् बनाई ओड़ेआ पैह्लें पूरा डार्क कीता ना उसी काला फिर बिच पेंसिल ब्राउन कन्नै ओह्दे प्लांट बनाए ओह्दे हरे हरे पत्ते थोह्डे़ डार्क कीते हरे हरे ब्लैक करियै फिर इक बाइक बनाई बाइक पता निं केह्ड़ी ही इ'न्ना नेईं इसलै चेता ते बाइक बनाई ते हैंडल बंदे ने छड्डी ओड़ेआ ते रहान होइयै अक्खां खु'ल्ली गेदियां हियां त्रेड़ी पेई गेदियां हा डरे कन्नै अग्गें धुआं थोह्ड़ा इ'यां व्हाइट व्हाइट थोह्ड़ा जेहा स्कैच पेन कन्नै थोह्ड़ा धुआं कड्ढेआ साढ़े उद्धर फ्ही थोह्ड़ी बड़ी साइडा उप्पर थोह्ड़ी अग्ग लग्गी दी ओह्दी बजह कन्नै धुआं निकले दा कपड़ा टंगोचे दा ओह्दी साइडा उप्पर बूह्टे उप्पर ओह् बी दस्से दा हा चिट्टा जेहा ओह् दिक्खियै बी डरी जंदे द्रिश्श स्हेई हा मतलब में बनाई शैल चीज ओड़ी दी ही काफी लेट पता लग्गेआ हून केह् करी सकदे लेट बंदा कक्ख निं करी सकदा ते एह् ठीक ऐ पेंटिंग बैसे ठीक ऐ पेंटिंग पूंटिंग बंदे करदे हॉबीज़ जेह्ड़ियां अपनियां फाॅलो प्रोफैशन करना चाहिदा केईं केईं बारी सानूं पता ऐ एह् मनुष्य च होंदी केईं बारी बंदे गी पता निं चलदा बंदा गी बाद च पता चलदा ऐ कोई बी चीजा दा ते ओह् चीज ओह् हून मिगी दिक्खो इक बारी कोई बी चीज बंदे गी इको बारी स्हेई बनदी मतलब बनदी बार बार स्हेई बनदी पर इक चीज जेह्ड़ी इक बारी स्हेई इक बारी दिलै कन्नै बगैर दिले दे लग्गी गेई बनी ना तुक्के कन्नै ओह् चीज इक बारी बनी ते बनी दूई बारी नेईं बनदी में काफी टैम ओह् चीज सोचना होना कि में बनावां पर ऐनीं बनदी केह्ली नेईं बनदी ओह्दा रीज़न इ'यै ऐ कि बंदे दी इक चीज दिक्खी उ'ऐ जेही कॉपी ऐनी करी सकदा ओह् मिगी अगर ड्राइंग बनाऽ ते धुआं ऐनी बनादा धुआं बना ते मोटर सैकल नेईं स्हेई बनदा मोटर सैकल बनाओ ते बंदे दी एक्सप्रेशन ऐनी स्हेई आंदे ते ओह् ड्राइंग मिगी बड़ा चेता करना होना ओह् बड़ी सिग्नीफिकेंसी ऐ ओह् ड्राइंग च बड़ी डिपर मिनिंग हा ओह्दा बड़ा अंदरा तक मिनिंग हा में निक्के होंदे बनाई ते ओह्दा हून पता लगदा मिगी ते इक ड्राइंग होर ही कि बडे़ पैह्लें में छैमीं पजमीं पढ़दा हा उसलै बच्चे गी केह् पता हा ओह्दे बिच में एह् बनाया हा फैक्ट्रियां बनाइयां हियां फैक्ट्रियां इक साइड उप्पर फैक्ट्रियां ते इक साइड उप्पर बनाया हा लोक नदी च कचरा सुट्टा दे फैक्ट्रियां पानी डु'ल्लियै आवा दा ओह् पानी डुलदा डुलदा अग्गें नैह्रें च आंदा ते उ'ऐ अग्गें नैह्रें च लोक न्हाऽ दे होंदे अग्गें अगले थोह्ड़ा अगली साइड उप्पर न्हाऽ दे होंदे अग्गें पानी जा रदा होंदा अग्गें में एह् दस्से दा द्रिश्श दस्से दा हा कि उ'ऐ पानी लोक पिया दे अग्गें ऐं कड्ढियै नैह्रें चा उ'ऐ लोक कन्नै कपडे़ धोआ दे उ'ऐ लोक सब्जियां सूब्जियां उ'ऐ ला रदे जेह्ड़े खेत्तर होंदे साइडा उप्पर ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़े अग्गें इक द्रिश्श दस्से दा कि बच्चे बमार होई जंदे पानी कन्नै जेल्लै गंद होई जंदा पानी गंदा पानी पीने कन्नै मतलब ओह्दा बी बड़ा सिग्नीफिकेंट ओह्दा बी बड़ा डिपर मिनिंग हा जेह्ड़ा मिगी समझ आंदा ऐ हून में अपने पेंटिंग आह्लियां परानियां कताबां खो'ल्लदा पेंटिंग आह्ली पेदी ऐ ओह्दे बिच दिक्खना होना बड़ा डिपर मिनिंग होंदा ठीक ऐ ते इ'यै होंदा यार बच्चा दमाक जेह्ड़ा ऐ कुछ बी करी ओड़दा पर ओह्दा मतलब बाद च समझ आंदा हर इक चीज जेल्लै कोई बी करदा ना अहीं उसी ध्यान करियै सौ पॉजिटिव वे नेगेटिव वे हर इक वे च उसी लेइयै साइड दा एंगल दा उप्परा ख'ल्ले हर इक चीज दिक्खियै फिर दस्सना ओह्दा कोई ना कोई मतलब औंदा गै औंदा हर इक चीज दा जि'यां मेरे सामने इक फोटो ऐ सामने टंगोची दी ऐ एह्दे च घोडे़ चला दे न आम बंदे दा इ'यै कि एह् घोडे़ चला दे न आम बंदे दा इ'यै ऐ कि घोडे़ चला दे न सिर्फ घोडे़ चला दे न पर एह्दे पिच्छे मतलब केह् ऐ घोडे़ चला दे केह्ली चला दे न ठीक ऐ एह्दा मतलब पिच्छे ऐ ऐ कि कुसै ने सारे इ'यै दिखा दे घोडे़ चला दे न चला दे केह्दे न पिच्छे अग्ग लग्गी दी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ घोडे़ नट्ठा दे न उत्थूं दा अग्ग लग्गी दी ओह् सामने लब्भा दा अग्ग लग्गी दी पक्षी उड्ढा दे सारे कुछ ना कुछ जंगल च होआ जेह्डे़ घोडे़ नट्ठा दे न इक आम बंदे दे दिले च इ'यै कि सिर्फ नट्ठा दे न एह् घोडे़ इ'यां गै नट्ठा दे होने न लोकें इ'यां पागल पेंटिंग बनाई घोडे़ एह्दा केह् मतलब हा पर जेह्ड़े बंदे बनाए दे स्कैच ओह् आखदा वाह यार ऐ बंदे दाद देनी पौनी ऐ यार बड़ी तगड़ी पेंटिंग बनाई दी ऐ बंदे ने वाकई यार दिल खुश कीता ई